बाइक छै हमरा पास छै स्प्लैण्डर छै के टी एम छै और बाइक तऽ नहि छै बाइक चलानेके सुरक्षाके छै सुरक्षा सामान लऽ जयबै तऽ पुलिस अर रहै छै से पकड़ि लै छै फेर लाइसेंस खोजयके प खोजै छै तऽ लाइसेंस नहि रहै छै फाइन लगा दै छै तऽ ओहि चलते लाइसेंस जूता हैलमेट बाइक चलाबयके लिए जरूरी छै इसभ समझलियै ने तब अहाँ अपन साइडसँ चलियौ तब पुलिससभ चेकअप करत सभकिछु ठीक रहै छै तऽ पुलिस नहि पकड़ै छै फेर बाइक के टी एम सभ बात तऽ सभमे अल सेम ही छै लेकिन स्प्लैण्डर के टी एम मे छै ने बहुत फर्क छै आ स्प्लैण्डर छै जे तेल बहुत कम खाइ छै अवरेज जादा दै छै आओर के बात रहि गेलै के टी एम के छै तऽ के टी एम अवरेज बहुत कम दै छै तेल भी जादा खाइ छै लेकिन के टी एम के बात किछु अलग छै जे लुक जादा दै छै के टी एम लुक जादा दै छै के टी एम सभ तऽ नहि खरीद लैत छै लेकिन सभके पास स्प्लैण्डर आजकल छै कम पाइमे स्प्लैण्डर भी हो जाइ छै अभी तऽ दामो बढ़ि गेलै छै तऽ ओसभसँ मतलब नहि छै हमरा अरके तऽ स्प्लैण्डर छै ओहिके बाद छै गाड़ी केना चलै हइ पेट्रोल सए रुपैए लीटर हो गेल छै सए रुपैए लीटर होइ गेलै छै आओर सभ गाड़ी चलबै छियै तऽ एहिमे केना केना चलै हइ बतबै छियै पहिले चाभी रहै छै नहि चाभी अर आगेमे लगबयके पड़ैत छै ऑन करयके पड़ै छै फेर किकसँ चालू करयके पड़ै छै चाहे सेल्फसँ एक्सिलेटर थोड़ा थोड़ा लयके पड़ै हइ फेर क्लच फिर गियर तोड़यके पड़ै हइ गियर फेर धीरे धीरे क्लच छोड़यके पड़ै छै आ तखन कनि एक्सिलेटरो लयके पड़ै छै आ तब धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ै छै समझली गाड़ी बढ़ै छै फेर जेना जेना स्पीड बढ़ै छै ओना ओना गियर चेंज करयके पड़ै छै तब जा कऽ स्पीड धरै हइ छै स्पीड पकड़ि लेत अपना धुनमे आ बाइक बाइक चलबै छियै तऽ उस समय गाना नहि सुनयके छै इयरफोन लगा कऽ नहि सुनै छै ता ताकि एक्सीडेंट नहि होइ छै अपना सुरक्षा जे छै मोबाइल नहि चलैयौ आओर गाना अगर फोन क् ककरो आ गेलै समझलियै ने फोन ककरो अगर बाइक चलाने आ गेलै तऽ अहाँ गाड़ी रुकि कऽ फोन उठैयौ ओना नहि हइ जे आब बाइक चलाबै छियै आ उसी टाइम फोन उठा लेलियै सामने गाड़ी आ गेलै धक्का लागि गेलै बस इसभ नहि करियौ